नै जोंनि जोंनि आबादाव दा बेखिनि ओनसोलाव माइखोनो बांसिन गायो माइखौ गायनानै दिनै समाव जायो समाव जाया बोसोराव जायो बोसोराव जाया बिदिनो गायै फुयै खामला लगायो हाजिरा आराइस'यै जाना लोंनानै आराइस'यै गायो खामलारिफोराबो ओंखाम हैनांगौ आराइस'बा आरो थिनसबा ओंखाम होया इदियैनो गायनानैनो दोनै खिथियाबो जागोनखि जाया दै अर मोजांबो गाज्रिबो बोसोराव बिदिनो गायना जाबोदो आरो खिथिखौ बोसोरै बोसोरै गायो खिथिखौलाय गारा बयबो बर'नि माहारिया जोंनि अखानि दैदोनो गायजोबो जोङो दंग'बो गैया सारनानैबो मोना अखादोंनो जि माच मोनसेयाव अहा लानो हायि गाइयो जोंनि गामियावबो बा जोंनि खाथि खाथि ओनसोलाव बि खिनि माच मोनसेआव जि गायनो हायो होनबानो मानसिफोरा रंजा जोबो जुदि माच मोनसेयाव गायनो हाया हायानो रानखाव जोबनानै थायो बेखिनि दैदों गायनो हायोबा जोंहा थामसा फुरथिगगै मिनिस्रां मिनिस्रां जानानै थायो दिनै गायनानैबो आरो मोनबाय मोनायावबो हाखु दाखु हाखु दाखु मोना मोनस्लाब जानानै फैयो समाव अखादो बांखादो आगोथिया गाइयो आजिखालै आसार माचाव बे गायनाय समाव गायबाय हानाय समावबो अदो बांखादो सोरबा थिखांनो हायो सोरबा थिखांनो हाया माइ दैखौबो बिदिनो लाबोबाय लाबोनानै नाबाय नानानै आरो लोगो लोगो खामला आरिनो फैसा बुजायनो थाखायनो गोथां गोब्राम फानहरो सोरबा मोना सइस' सोरबा मोनो हातस' माइयाव सइस' सातस' मोनो महनसेआव आरो दा दामा जाबोबाय नै साइस' हातस'आव फान्ना लानानै दा आतस' बिस'आव लागै फानो हाहैनाय जाबाय माइयाथ' एबार आरो नै एम्फौ जादो गैयानो फ्राइ आथा मोनदो आथा मोनाखै बे माइखौ बुथुम बुथुम लाबोनानै बेस्राफ्रा आंल' नङा आंनि नखरल' नङा गासिबो गायदो गासिबोनि खिथिखौनो एम्फौआ खावसे जालांजोबाय दों जों दा बे खिनिखौनो खरसनो लागै फानानै जाबावनांगौ जायोदि दा दाम थांदों आतस' बिसै नै मैया आङो मालायनि थार मोन्नाय थार होना दोन्नाय हा बन्दग लाखिना गायनाय बिखौनो आङो दोनै न'आव खानो होन्नानै एसे फान्नाय जादो आरो दा बिदिनो खुथाय नांसिगोन बा सरकारनि न' मोदोंमोन आं मोनबाबो दोनै ओंखारनोनो हाया मादो लुनानै मादो दिहुनगोन जों सिन्थानानै आगोर मोनाखै नख'रावनो मा जागोन माइदि फानबाबो जानो गैया जाहैगोन जेथो माखो मोनबा दा आरो फानाबाबो न'बो ओंखारा गोबाय गिजियावनो थाथ'नाय जादो जों दा आलाय सिलायै फिसाफ्राबो नायफिना आजिखालै बिहामजो मोनदो बेलेक जादो जोंखो बोराय बुरै नायफिनो थाङा एखायनो जोंबो खामला मावदो बोरायाबो मावदो बुरैयाबो दोनै दासिमबो एम्फौ लादो फिथोबखो फनगासिनो खरस खालामनानै जागासिनो मेसेङाव दा मा मा मैगं गायदो आलु गायदो दा बा बै मैगं जानाय मैगं लाइ मैगं लाफा मैगं फोदो बेफोरबो दै गैयिनि जायाखै आलु गायदों आलआबो दा जागोन ना जाया बेफोर इनकामफोरा नुगोनना नुवा मा बायदि जागोन सान्नानै मोनाखै मानसिफोरा दा इफोरावबो एम्फौ जालायबा बेयावबो नकसुं जालायगोन सब बेसादानो दामाव जाना फैदो बानायनै जानो हायाखै मैगं थाइगंखौनो खमाव मोना जालांदो माइ मनसेआव आतस'बाबोथ' सानसेनो थाबोयो माइ मनसेनि दामा मैगं थाइगं ना बेदरा बेसेबां दाम जाबोदो मा बोरै बायना जागोन ना बेदर नङाबाबो जानोनो हाया ओंखाम खब'सेखो खुहाबानो दिसुं ना बेदर नङाबा सानसे जायाबानो दिनै ना गैयैखायनो बोरैबा खुहाबाखै होन्नानै सान्नानैनो गंग्लायना थायो जोङो